जी नवीं नवीं डिशां असें सिक्खियां पैह्लें अपनी मम्मी कोला अपनी दादी कोला असें अपनी दादी दिखदे रौंह्दे कि जैदातर ओह् भगोआनन दा भोग शोग जेह्ड़े बनांदियां हियां सात्विक गै बनांदियां हियां प्याज श्याज निं पांदे हे पैह्लें इ'यां गै सात्विक रुट्टी बनदी ही फिर अपनी मम्मी कोला बी सिक्खियां बड़ा किश इ'यां सिंपल तरीके कन्नै रुट्टी बनाना सिक्खी कि फटोफट रुट्टी अगर कोई चार बंदे घर आई जान फटोफट रुट्टी कि'यां बनदी मम्मी नै दस्सना कि प्याज श्याज थोम दे बिना बी रुट्टी टेस्टी कि'यां बनदी ऐ ते पैह्लें पैह्लें इ'यां सिखदे हून अग्गें अग्गें दिक्खी दिक्खियै हून पता चली गेदा कि कि'यां कि'यां तरीके दियां बनानियां कन्नै गली म्हल्लै जाइयै इक दुए कोल खड़ोई जाना कन्नै गल्लां बातां करी लैनियां कन्नै दिक्खी लैना कि अगला केह् बना दा केह् नेईं आस्तै आस्तै दिखदे दिखदे असें मतलब रुट्टी बनाना सिक्खी लैता फ्ही फिर बी जेह्ड़ी अपना एह् ऐ कि सब्जी सुब्जियां पैह्लें गै सोचियै रखनियां होंदियां उसलै ऐन टाइम कोई आखै कि सब्जी केह् बनानी केह् नेईं ओह् ते फटोफट ते बनी जंदी पर अगर थोह्ड़ी इ'यां टेस्टी जैदा बनानी होऐ ते थोह्ड़ा पैह्लें सोचियै रक्खना पौंदा कि रातीं गै लेआइयै त्यारी करनी पौंदी कि इ'यां इ'यां करियै असें फटोफट रुट्टी बनानी होई सकै ते रातीं गै सब्जी सुब्जी कट्टियै रक्खी ओड़नी चाहिदी एह्दे कन्नै कि थोह्ड़ा टाइम बची जंदा कन्नै बच्चे बुच्चे स्कूल श्कूल भेजना होंदा टाइम बची जंदा फटोफट बंदा एह् है कि रातीं दी कट्टी कुट्टी दी होऐ सब्जी ते बंदा सवेरे फटोफट धोइयै ते सब्जी फटोफट त्यार करी लैंदा ते और अगर कोई कन्नै बच्चें जरूर लाना थोह्ड़ी बहुत हैल्प करने आस्तै उ'नें बी पता चले कि साढ़ी मम्मी कि'यां रुट्टी बनांदी अस हमेशा अपनी गी दिक्खियै गै दिक्खियै गै रुट्टी बनाना सिक्खी दी मम्मी नै फटोफट गै दादी साढ़ी पूजा पाठ करदियां रौंह्दियां मम्मी नै फटोफट गै रुट्टी बनाई लैनी पैह्लें भोग शोग बनना घर बिच भोग बनना फिर ओह्दे बाद असें खाने ई मिलनी रुट्टी शुट्टी असें जाना स्कूलै ई ते ते फटोफट रुट्टी बनाई ओड़नी मम्मी नै अस अम मम्मी इन्नी जल्दी रुट्टी कि'यां बनाई लैंदियां अस मम्मी दिक्खी दिक्खियै असे इन्नी असें बी जाच आई गेई मतलब रुट्टी बनाना कोई मुश्किल निं ऐ अगर कोई करना चाह् ते कोई नेईं करै ते उसी ते बडी गै मुश्कल लगदी कि हां कि रुट्टी अस कि'यां बनाचै रुट्टी जिस बैल्ले बैठना ओह् बैल्ले बैठी जंदे पर रुट्टी बनाना असान बड़ी ऐ फटोफट दिखदे रौह्ना मतलब दिक्खियै सिखदे रौह्ना कि रुट्टी बना दी कि'यां ऐ ते बस एह् ऐ कि सारा मतलब समान त्यार करियै पैह्ले गै रक्ख लैना चाहिदा ओह्दे बाद बाद तुस एह् करो कि सुक्की सब्जियां थोह्ड़ियां डिशां असें टीवी चा बनाना बी सिक्खियां टीवी चा बड़े कुकिंग शो औंदे ऐं उ'नें दिक्खी दिक्खियै अस बड़ी जैदा रेसपियां सिक्खियां केईं जेह्ड़े मतलब कि अजकल दी जनरेशन ऐ उसी थोह्ड़ा इ'यां चटाकेदार चीजां चाहिदियां थोह्ड़ियां मसालेदार चीजां चाहिदियां साद्दी रुट्टी ओह् साद्दी साद्दी ऐ ओह् आखदे मम्मी एह्दे कोला पिज्जा जां मैग्गी शैग्गी खाई लैने आं पर एह् ऐ कि घर दी रुट्टी दा कोई मकाबला निं ऐ घर दी रुट्टी खाने कन्नै इन्सान ना बमार होंदा ना ना उस्सी कोई ऐसी परेशानी औंदी ऐ और अगर कोई एमर्जेन्सी कदें ई जरुरत पेई बी जा बंदे नै दुए बी सखाई दी होऐ ते दुआ बंदे दा फटोफट रुट्टी बनाइयै ओह्दा आपूं सौ जगह् जाना पौंदा पर रुट्टी मतलब रुट्टी बच्चा थोह्ड़ा बी जेल्ले बड्डा होई जां बंदा रुट्टी आन बनाना आना चाहिदी क्यूंकि एह् ते कम्म जेह्ड़ा ऐ करने आह्ला कम्म ऐ एह् कोई छोड़ने आह्ला कम्म निं ऐ रुट्टी अपने हत्थ दी रुट्टी दा जो मुकाबला ओह् रुट्टी चाहे तुस बजार खाई आओ पर सुआद अपने हत्थ दी रुट्टी गै लगदी ऐ और रुट्टी बनाना मतलब हर रोज इक नमीं डिश कोई नमीं चीज सिक्खनी चाहिदी है चीजां उ'यै होंदियां थोह्ड़ा बनाने दा स्टाइल होंदा ऐ थोह्ड़ा अलग कीता थोह्ड़ा प्याज थोम जां किश और मसाले पाई लैते ते थोह्ड़ा टेस्ट दा फर्क पेई जंदा बाकी चीजां उ'यै न परानियां गै न जो हैन न उ'यै न पर उ'नें बनाने दा तरीका जेह्ड़ा ओ अजकल थोह्ड़ा माडर्न होई दा और अस टीवी दिक्खियै बड़ी केईं बार मैगजीन बगैरा उं'दे पर अस दिक्खने दिवाली दी केईं अखवारें बिच गै पेई दियां होंदियां के तेहारें च केह्ड़ी केह्ड़ी केह्ड़ी डिशां बना दियां केह् केह् बनाएदा अस ओह् मैगजीनां कड्ढी लैने उं'दे च दिखदे रौह्ने कि कोई स्वीट डिश बगैरा केह् बनाएदी के जेल्ले अस रुट्टी शुट्टी खन्ने मन करदा किश मिट्ठा खाह्चै फ्ही एह् ऐ कि मिट्ठा फटोफट केह् बनाइयै एह् फटोफट इ'यां पैह्ले लोक कड़ा शड़ा बनाई ओड़दे फटाफट अजकल और नमियां चीजां जि'यां कोई खीर कोई सेवियें दी खीर कोई किश अपने मतलब कि अस डोगरी लोकें मिट्ठा रुट्टी कन्नै जरूर चाहिदा किश ना किश चाहे थोह्ड़ा गै हो पर मिट्ठा जरूर चाहिदा एह् कि ऐसी ऐसी डिशां दिक्खने कि जेह्ड़ियां फटोफट बन जाए और एह् ऐ कि कोई अगर सिक्खना चाह् ते रुट्टी हमेशा सारें सखाने चाहिदी क्यूंकि एह् एह् इक ऐसी चीज ऐ जेह्ड़ी साढ़ी फारएवर कम्म आनी ऐ ओह् कि रुट्टी बनाना मतलब हर इक कि औना चाहिदा घर बिच थोह्ड़ा बहुत हैल्प गै होई जंदी किसे दी मदद गै होई जंदी और एह् ऐ कि रुट्टी जेह्ड़ा साढ़ा पोशण करदी ऐ साढ़े बच्चें दा बी इस रुट्टी कन्नै विकास होंदा ऐ ते ते बच्चें बी कोशिश करनी बजार दी चीजां घट्ट देह्चै अपने घर दा चाहे इक फुल्का अद्दा फुल्का बच्चा खान पर खान जरूर क्योंकि क्योंकि रुट्टी दी ताकत ऐ जेह्ड़ी ओह् किसे चीज कन्नै पूरी निं होई सकदी ऐ और रुट्टी साढ़े आस्तै बहुत जरुरी ऐ और कोशिश करनी चाहिदी कि ताजी जां फ्रेश गै रुट्टी खाह्चै एह्दे आस्तै असें जैदा सब्जियां साग यूज करना चाहिदा दालां दूलां बी लैनी चाहिदियां चलो दालां उमर दे स्हाबे कन्नै कोई डाक्टर केईं बारी मनाह् करदे शुगर पेशेंट कि उ'नें साग सब्जी दे बारे च गै दसदे और एह् ऐ कि रुट्टी बच्चे जरूर थोह्ड़ी बहुत रुट्टी उ'नें ई खलाना जरूर सखाना चाहिदी और रुट्टी डोगरी रुट्टी दा ते कोई मुकाबला निं ऐ जेल्ले दिन तेहार होंदे रुट्टियां इन्नी जबरदस्त रुट्टियां बनदियां वा मम्मी मम्मी अज्ज केह् ऐ अज्ज देआली ऐ अज्ज किश अज्ज किश स्पैशल रुट्टी बननी ऐ महा हां अज्ज किश स्पैशल रुट्टी बननी ऐ कोई बी दिन तेहार होऐ ते रुट्टी थोह्ड़ी स्पैशल होई जंदी थोह्ड़ी पूड़ी शूड़ी होई जंदियां और जैदा थोह्ड़े देहीं शेही किश बनाई लैओ कन्नै और बनाई लैओ दो चार चीजां रुट्टी दा कोई मकाबला निं ऐ रुट्टी अपने घर दी रुट्टी सारें कोला बैस्ट ऐ और असें कोशिश करने चाहिदि आपूं बी बनाइयै ते होरें बी सिखाइयै एह् साढ़े